جی ہاں میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں ای کتاب پڑھوں کیونکہ یہ دور موبائل کا دور ہیں اس دور میں یہ بہت آسان ہیں کہ آپ آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ای کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہم اگر سفر پر ہیں تو کتاب کتابیں لے کر چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پس جب دل چاہے موبائل نکال کر یا لیپ ٹاپ نکال کر پڑھنا شروع کر دیا تو میری نظر میں ای کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسی لیے اس کو پسند کرتا ہوں